हेलो हँ गौतम भैया आँटो काल्हि खाली रहत की हमरा अपना दरभङ्गा जाइके अछि कोनो जरुरी आबि गेलै ओहि दुआरे कते भाड़ा लेबै एक हजार एक हजार पिछलो साल अहाँ लऽ लेने रहियै एहि बेर किछु कम कहियौ ने ओते पैसा कहाँसँ एखन एतै तुरते तुरते जाइत छियै ठीक छै सात सए रुपआ दै देब ठीक तऽ नओ बजे एबै ने पूरे हँ तऽ ठीक छै किआकि जामो बहुते लगैत छै दरभङ्गामे ओहि दुआरे कहलहुँ हँ कनि सबेरे एबै ने तऽ जाममे फसि जायब तऽ फेर केना जायब ठीक छै